हँ हँ हइ हँ केला भी हइ हाँ सभचीज हइ सभचीज़ उपलब्ध हइ चीज मिल जेतै की लेबयके हइ सेब अभी एक सए अस्सी हइ लाबे उबेमे खर्चा पड़ैत छै सभचीज जोड़बुहू तऽ दूने पहुँच जाइत छै फायदा कुछो नहि बचैत छै केला हए चालीस रुपए दर्जन तू लेभू तऽ तीस रुपए तोरा लगा देबहू सन्तरा उएहे पड़तौ तोरा एक सए सत्तरि टाका पड़तौ हँ स्टाफ हइ हँ आबह हो जेतै सस्ता आबह ने अपने आदमी हेतै एक सए अस्सी दू एक सए अस्सी कहलियह ने नहि नहि उतना नहि होतौ तोहर ना हमर डेढ़ सए रहए दहो एक सए दस टका एक सए दसमे तऽ नहि पोसेतहु दस रुपैआ आर दए दिहो दस रुपैआ आर दए दिहो हटाबह हँ हँ कितना लेबयके हए हँ दू के जी ठीक हँ ठीक छै केला केला बोललियौ रहए चालीस रुपैए लेकिन तू आबह तऽ एक दर्जन आबह हो जेतौ जे कम सम हेतौ कर देबौ खाली सभचीज तोरा मिला देबौ तीस रुपैए तोरा लगा देबौ आओर बोलू रहए सन्तरा ना ना तू आबह ने तोरा टेस्ट कराके देबौ बोललियौ रहए तऽ एक सए सत्तरि एक सए सत्तरि हँ लगा देबौ तोरा डेढ़ सए लगा देबौ

ज़्यादा लेबहू तऽ ओहिसँ हमरा प्रॉफिट थोड़े हेतै अच्छा एक सए तीस लगा देबौ आबह ना ना ना हो पयतौ एक सए रुपैए हो जेतै आबह नऽ दस बीस इधर उधर ठीक हइ आबह आर कुछ लेबयके हइ